राजस्थान भारत जे उतरप्रदेश क्षेत्र में टिड़ियलु आहे हीउ सालनि खां फहिलियलु पंहिंजी जीवन संस्कृति ऐं विरहासत जे लाइ ख़्याति प्राप्त आहे हीउ पंहिंजे पंहिंजे इतिहासिकु स्थल पारंपरिक कला हस्त शिल्प ऐं रंगीन त्योहारु ऐं सुठनि तामनि जे लाइ मशहूरु आहे राजस्थान में तरह तरह जी कड़ाई कई वेंदी आहे हिन कड़ाई जे लाइ राजस्थान जा कपिड़ा मशहूरु आहिनि राजस्थान में कुझु ॾींहं पहिरीं हिकु लम्पी वायरस आयो हो हीउ वायरस गांयुन में ॾाढो फहिलिजी वियो हो हिन सां गायूं ॾाढियूं मरी वयूं हुयूं इन जे इलाज जे लाइ तुलसीअ जा पता दालचीनी सैंठ जो पाऊडर कारा मिर्च ऐं ॻुड़ु विझी करे सुबूह शाम जो गांयुनि खे खारायो वेंदो हो ऐं जानवरनि जे बाड़े में गूगल कपूर ऐं लिम जे सुकल पन जो दूंहों कयो वेंदो हो